मीडियाके बारेमे जनकारी अछि जे कोनो भी काण्ड कत्तौ होइ छै तऽ मीडियेके माध्यमे हमसब सब चीज जानै छी सुनै छी या टी भी अखबार पढ़ै छी देखै छी टी भी पर कखनो आजतक छै कत्तौ संसद टी भी छै कत्तौ किछु छै कतौ किछु छै सब तरि आजतक पर अबिते रहैया आ देखते रहै छी कखनो देखै छी जे ककरो मारि देलकै कखनो देखै छी ककरो पकरि कऽ लऽ कऽ चलि गेलै किछु नहि किछु घटना होइते रहैत अछि या धियापुता बाहर यए फोन छै बीडियो कॉल बीडियो कॉल देखै छी अपनो बाल बच्चाके देखै छी दुनियाॅं जहानके देखै छी सुनै छी इसब लऽ कऽ सन्तुष्ट जीबन बिताबै छी देख कऽ आयब टी भी देखै छी तऽ टी भी पर अनेको रङ्गके देखै छियै जे मारि पिट होइ छै या कत्तौ गाड़ी पलटि गेलै कत्तौ गाड़िये एक्सीडेन्ट भऽ गेलै किछु किछु ने किछु होइते रहै छै इसब कामधन्धा करै छी आ समय मिलैया तऽ इएह सब बसि कऽ अपना देख कऽ टाइम पास करैत रहै छियै जनकारी लैत रहै छियै तऽ आइ की भेलै काल्हि की भेलै इसब सुनै छी बाल बच्चाके पुछैत रहै छियै बाल बच्चा सब बताबैत रहैत अछि सब जनकारी लैत रहै छी ओहिमे टाइम पास भऽ जाइया टाइम पास होइत रहैया ई अखबारे आयल काम धन्धा केलहुॅं किछु देर वएह लऽ कऽ बसि गेलहुॅं वएह लऽ कऽ देखलहुॅं आइ की भेलै हन काल्हि की भेलो हन चौबीस घंटाके सब चीज ओहिमे लिखल रहैया पढ़ि कऽ सन्तुष्ट होइ छी कखनो किछु घबराहटो भऽ जाइया एना किए होइ छै सब लऽ कऽ फेर देखै छी तऽ वएह सोचै छी जो की कऽ सकै छियै हमसब देख कऽ अपना सन्तुष्टि लऽ लै छी बाल बच्चाके सिखबैत रहै छी जे बाल बच्चा सही सऽ रहु गलती नहि करब दुनियाँ गलती करय तऽ करय अहाँ सब ठीक सऽ रहू अहाँ सब ठीक सय चलू प्रशंसा होयत इएह सब बालो बच्चाके सिखबै छी अपनो देखै छी आ अपनो सिखै छी बालो बच्चाके सिखबै छियै हमर जे सोच यऽ से बालबच्चाके बुझाबैत रहै छियै आ सिखबैत रहय छी और की कऽ सकय छी